धरम हर लोकके पूजा करैके चाही आदमीसबके परव त्योहार जइसेकि महादेवके शिष्य बनल हथी ओकरासँ दया माँगैके चाही पूजा करैके चाही त्योहार करैके चाही धरममे सबचीज करैके चाही शिवके गुरु मानले हथी तऽ ओकरा महादेवके पूजा करैके चाही चर्चा करैके चाही सब शिवके करै छी जल चढ़बै छी पबनी करै छी छठ करै छी चौरचन करै छी एतवार पबनी हम अपना धरममे सब पबनी करै छी करैके चाही इन्सानके हिन्दू धरमके पबनी त्योहार करैके चाही सब पबनी महादेवके शिष्य बनैके चाही महादेवसँ बढ़के किछु नहि हइ महादेवके गुरु मानू महादेवसँ दया माँगू सब पूरा काम हो जाइ छै महादेवसँ बड़का किछु नहि हइ